हमारे देश में अंधविश्वास कुछ ऐसे हैं जिन पर लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं जैसे छींक आना छींक आने से वो कोई भी काम करते वो शुभ काम करते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं जैसे बिल्ली रस्ता काटना तो थोड़ा देर कहीं भी जा रहे हो तो रुक जाते हैं कि बिल्ली ने रस्ता काटा है रात को जैसे कुत्ता भौंक रहा हो तो उसको अशुभ मानते हैं कुत्ता रोता है तो अशुभ मानते हैं और जैसा आरती कर रहे वो आरती के बीच में दिया बुझ जाए हो सकता है हवा से दिया बुझ जाए पर ऐसा अंधविश्वास माना जाता है कि दिया जल रहा है और बुझ गया तो उसका बुरा परिणाम होएगा अंधविश्वास के कारण करते है उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में असर होता है वो कुछ जैसे धार्मिक आर्थिक राजनीतिक कारणों में भी अंधविश्वास को कल्ट करते हैं वो मानव जीवन में पूरा ये फैल चुका है कि अंधविश्वास का वो भारत में तो प्राचीन काल से ही अंधविश्वास फैला हुआ है जो तांत्रिकों की क्रिया करके काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं जिसका अच्छा कुछ भी नहीं है कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि शिव भगवान को जल चढ़ाना ज़रूरी होता है तो इससे क्या है भगवान अब धार्मिक आस्था रहती है तो वो एक तरह से अच्छा भी है कि रोज़ सुबह सुबह उठ के नहा के भगवान को जल चढ़ाना नहीं चढ़ाएंगे तो अपना अच्छा नहीं रहेगा तो उससे वह ये ज़्यादा अच्छा है सुबह सुबह लोगों को नहा लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं और भगवान का भी ध्यान देते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहती है तो अंधविश्वास कुछ जगह अच्छा भी है और कुछ जगह बुरा भी परिणाम आता है इसका